جیسے گاؤں دیہات میں کاروبار کے لیے غریب آدمی کے لیے اگر کوئی کاروبار کرنا شروع کیا تو پیسے نہیں ہے اس سے سرکار کو لون دینا چاہی کہ کوئی کام کر سکے جو امیر ہے اس کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے کوئی بھی کام کر سکتا ہے غریب آدمی کے لیے بہت پریشانی ہے کوئی کام شروع بھی کرتا ہے تو پیسے نہیں ہے اب جس کو زمین ہے تو زمین سود بھرنا رکھتا ہے یا بیچ دیتا ہے اس ذریعہ سے کوئی کاروبار کرتا ہے سرکار کو چاہیے کہ غریب آدمی کو کوئی ایسا یوجنا لون تون دیں کہ کوئی کاروبار کرے اپنا کوئی کاروبار کر کے اپنے بال بچہ کا پرورش کریں نہیں تو بہت مصیبت ہو جاتا ہے شہر میں تو ہر چیز کا سویدھا ہے ہر وہ طرح طرح کا لون ملتا ہے گاؤں دیہات میں کچھ نہیں ہے سب بے روزگار بیٹھا ہوا ہے باہر کا سہارا لیتا ہے کمانے کے لیے گاؤں میں نہ لون ہے نہ اور کوئی چیز ہے کہ لوگ کما کے اپنے بال بچے کا پرورش کرے گا اس سے سرکار کو چاہیے کہ غریب آدمی کو دیکھے کہ کون غریب ہے لون لینے والا ہے اس کو لون دینا چاہی کوئی کاروبار شروع کرنا چاہی شروع کروانا چاہی اس سے غریب آدمی کو کچھ سہارا ہو جائے یہاں گاؤں دیہات میں تو کچھ ہے یہ نہیں ہے کچھ نہیں جس کو زمین ہے تو زمین سود بھرنا بند جس کو نہیں ہے زمین وہ کیا کرے گا بے روزگار ایسے بیٹھا ہوا ہے بال بچے روٹی کھانے کے لیے تڑپ رہا ہے کوئی روزگار کے لیے سوچتا بھی تو نہیں ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں پیسے نہیں تو کیا ہوگا